मध्य प्रदेश सरकार समुदायों के बीच संघर्ष और तनाव से कैसे निपटती है तो पहले ही हमने हर समुदाय के लिए अपने अपने नियम बना रखे है और उसके लिए हर जगह हर जिले में कोर्ट डिस्टिक कोर्ट हाई कोर्ट सब कोर्ट ऐसी चीज़ें मिल जाती है जैसे कि अगर कोई आपकी जिले की समस्या है तो आप डिस्टिक कोर्ट पे चले जाइए और बहुत ज़्यादा समस्या है जो आपकी डिस्टिक कोर्ट में भी हल नहीं हो पा रही है तो आप हाई कोत में चले जाइए लेकिन समुदाय विशेष लोगों को ये ध्यान रखा जाता है कि वो अपने समुदाय में शांति हो जितना हो सके अच्छे से रहे क्योंकि जितने ज़्यादा झगड़े होते है तो फ़िर उनका निदान कराने में भले ही हम कितने ही कुछ अच्छी चीज़ें कर लें लेकिन झगड़े में करने में नुकसान ही होता है किसी का कोई फायदा तो होता नहीं है तो एक चीज ये रहती कि उसके लिए काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं